हां जी मेरे कोल इक हैल्थ केयर इंशोरेंस ऐ आयुमान कार्ड ते में एह् चार पंज म्हीने पैह्ले एह् कीते दा आयुशमान बनाए दा अपना ते अपने बच्चें दा ते में सुनेआ एह् पैसे पुसे घट्ट कराऊ उड़दे बड़ी ज्यादा मदद करदा मोदी ने बड़ी मोदी जी ने बड़ी कैन्ठ स्कीम बड़ी अच्छी शैल स्कीम कड्डी दी ऐ ते इस ने बड़ी मदद कीती साढ़ी ते कुदै साढ़ै बच्चें कोल बी ऐ एह् आयुशमान कार्ड उं'दा बी बनाए दा असें अगर बमार बमुर होई जान ते ओह्दे च मदद करी उड़दा एह् ओह्दे च मदद करी उड़दा एह् असेंई हस्पताल च ते बैड बुड दे पैसे बची जांदे पैसे बोह्त ज्यादा बचांदे ते आयुशमान कार्ड अगर ऐ तां गरीब ऐ गरीबै गरीब गरीब गरीबै ते बनाए दा एह् मोदी जी ने साढ़ा आ आयुशमान कार्ड ते बस होर केह् इ'यै साढ़ा साढ़ा बच्चें ते मेरा बच्चा बी होए दा बमार दो म्हीने पैह्ले उसी डेंगू होई गेदा हा ते बैड बुड थोह्ड़े बड़े मैंह्गे हे ते उत्थें उत्थें साढ़ा बैड गै लक्ख रपेऽ दा हा पवा दा कोई म्हीने दा शायद पता नि किन्ना दो त्रै म्हीने दा असें प्राइवेट हस्पताल कीते दा हे ते उत्थें साढ़ा आयुशमाान कार्ड कम्म आई गेआ ते उनें उसी मदद करी ओड़ी आयुशमान कार्ड ने बाकी बाकी हून फ्युचर बी अस मदद करी उड़नी बुड्डे बारै इत्थें बमार होंदे रौह्ना असें आयुशमान कार्ड ने साढ़ी मदद करी छुड़नी ते कन्नै बमार बमुर होऐ ते आयुशमान हैल्थ कार्ड लेई चली जाना उत्थें इंश्योरेंस बगैरा होई जानी ते ऐ बी सस्ती ऐ नेईं ते बाकियें इंश्योरेंस च पैसे देने पौंदे फ्ही बाद च जाइयै थ्होंदा ते आयुशमान कार्ड इ'यां गोरमेंट दी स्कीम ऐ ते कन्नै बच्चें साढ़ै बच्चे बी खुश माल रौह्ने उं'दे पैसे बी घट्ट लग्गने कुदै आप्रेशन बगैरा गै होग कुसै दा ते पैसे पैसे पूसे बची जाने साढ़े ते कन्नै बैड बुड बी थ्होई गै जाने पैसे पैसें दी तंगी नी पौनी